तुंहिंजो पसंदीदा क्रिकेटर कहिड़ो आहे ऐं तुंहिंजी ड्रीम इलेवन क्रिकेट टीम कहिड़ी आहे ऐं क्रिकेट जे बारे में भले तूं असांखे थोरो ॿुधाए मुंहिंजो पसंदीदा क्रिकेटर विराट कोहली आहे मुंहिंजी ड्रीम इलेवन में टीमूं सठ टीमूं ठहियलु आहिनि हुननि मां मां पंजाहु टीमूं जा जीते चुकियो आहियां ऐं जेको क्रिकेटर फिल्डिंग सुठी कंदो आहे हुन जो नालो बि जा जाम फेमस आहे जीअं भुवनेश्वर कुमार आहे एम एस धोनी बि विकेट कीपर जाम सुठो आहे हुन हुन जी फिल्डिंग हुन जो एक्सपीरियंस जाम सुठो आहे उहो कैपटंसी बि जाम सुठी कंदो हुओ ऐं जीअं हार्दिक पांड्या आहे युवराज सिंह हुओ उहे सभु ऑल राउंडर हुआ हुननि खे क्रिकेट ऐं हुननि खे बैटिंग करण जो जाम सुठो एक्सपीरियंस हुओ ऐं उहा ड्रीम इलेवन में हुननि जा स्कोर बि जाम हूंदा हुआ हुनखे जाम सारा माण्हू हूंदा हुआ हुननि खे ई वठंदा हुआ मोस्ट ऑफ पंहिंजी ड्रीम इलेवन टी टीम में जाम जाम सारा अहिड़ा बि फि फिल्डर आहिनि जेका अञा अञा ताईं शुरू करे था सघनि उहे जाम सुठो अञा खेॾी था सघनि जीअं भुवनेश्वर कुमार आहे अञा ताईं आउट अञा ताईं बैटिंग मतिलबु अञा ताईं क्रिकेट में आयो न आहे उहो उहो ईंदो त उहो बि जाम सुठो खिलाड़ी आहे उहो बि जाम सुठो करे थो सघे ऐं असांजी टीम हाणे जे जेकी असांजी हार हारजी वई आहे उहा अॻियां चारि सालनि खां पोइ जीती थी सघे जाम सारा प्लेयर ईअं आहिनि अञा जेका नया प्लेयर आहिनि उहे बि जाम सुठो खेॾंदा आहिनि उहे बि उहे बि जाम अॻियां वधी सघंदा आहिनि क्रिकेट में उहे बि ड्रीम इलेवन में हुननि खे बि जाम सारा माण्हू वठी सघंदा आहिनि अॻियां वञी अॻियां वञी करे जीअं शुभमन गिल आहे उहो पहिरियों रहंदो आहे रोहित शर्मा उहो बि पहिरियों रहंदो आहे क्रिकेट खेॾण में पोइ विराट कोहली ईंदो आहे जेको मोस्ट ऑफ सैंचुरी त ठाहे ई वेंदो आहे ईंदो आहे त जाम सारा ऑस्ट्रेलिया प्लेयर जो वैस्ट इंडीज प्लेयर हूंदा आहिनि उहे जाम सारा घबराईंदा आहिनि हुननि खे ॾिसी करे उहे बि सोचंदा आहिनि की हाणे कहिड़ी बॉल विझूं की इहा आउट थिए ऐं कॉमेंटेटर हरभजन सिंह हूंदो आहे उहो बि जाम सुठी कॉमेंटरी कंदो आहे ऐं जीअं एम एस धोनी जेको रिटायर थी वियो आहे पैं ओ हुननि जी हुन जी फिल्डिंग ऐं हुनजो एक्सपीरियंस उहो जीअं ऑल राउंडर जीअं खेॾंदो हुओ उहे हिक बॉल ते बि सभु सोचंदा हुआ की हाणे छा कंदो ऐं लास्ट में असांखे मैच जिताए वेंदो हुओ मोस्ट ऑफ त मैच जिताए ई वेंदो हुओ उन ई उनखे पाटनरशिप बि मिली वञे त जाम सुठो खेॾंदो हुओ ऐं जाम सारा अहिड़ा प्लेयर आहिनि उहे जेका बॉलर आहिनि जीअं नया नया बॉलर आहिनि उहे जाम सुठा सुठा विकेट बि वठंदा आहिनि ऐं जीअं मोहम्मद शमी आहे ऐं मोहम्मद गिल आहे उहे सभु जाम सुठा सुठा बॉलर आहिनि मोहम्मद अली जेको बैट्समैन बि सुठो आहे आई पी एल में ॾिसंदा आहियूं सौ सौ रन बि ठाहींदो आहे कॾहिं कॾहिं ऐं जाम सारा प्लेयर आहिनि जीअं गौतम गंभीर हुओ उहो बि जाम सुठो खेॾंदो हुओ हुन जा बि सही सैंचुरी ॾिसी आहे वीरेंद्र सहवाग जेको सचिन सां गॾु रहंदो हुओ उहो बि सौ सौ हर बार हणी वेंदो मोस्ट ऑफ त हणी वेंदो हुओ कॾहिं कॾहिं ईअं ॻाल्हि आहे पर मोस्ट ऑफ हणी हणी वेंदो हुओ सौ रन या ऐं सचिन तेंदुलकर जी ॻाल्हि कयूं त हुन हुन बि फोटी नाइन सैंचुरीस हणी अथई अञा ताईं जेके जेके सैंचुरीस अठ हाणे ॿिए नंबर ते ऐं विराट कोहली हुन खां अॻियां आहे सैंचुरी में जय झूलेलाल